जैकेट जे खरिदलियै जैकेट जे छै मानि लिअ कि ओतना जे अच्छा समझि कऽ लेलियै लेकिन अच्छा जे छै नहि भेलै ओहिमे जे छै ठकाइए भए गेल एहि लए कऽ जे छै सोचि समझि कऽ लेना चाही आ रुपैओ लागै छै आ जैकेट अच्छा चाही